जय झूलेलाल दादा असां वटि घटि समय हूंदा या कुझु न हूंदा त चांहि कोकी ठाहींदा आहियूं कारी मिरी वारियूं कोकियूं ऐं मैथी वारी कोकियूं जेके मुंहिंजे ॿारनि खे मैथी वारी कोकी कारी मिरी वारी कोकी ॾाढी वणंदी आहिनि ऐं लुणु मिर्च वारो फुल्को थियो या त पोइ पंहिंजी सिंधी भुॻियल पुलाव हूअ मतिलबु कुझु बि जल्दी में वो ठाहे वठंदा आहियूं ॿियो कुझु न कुझु जेका पुलाव ठाही छॾी के भाई दिलि खाइनि ॿार ऐं पंहिंजे सिंधी जी बसर वारी कोकियूं सुबुह जल्दी फटाफट ठही वेंदियूं आहिनि